मेरे ख्याल च आर्ट सिक्खने दी जां आर्ट करने दी जेह्ड़ी कला ओह्दी कोई पर्टिकुलर ऐज नीं ऐ पर अगर अस ऐज दी गल्ल करचै तां जिस बेल्लै बच्चे निक्के होंदे जां जिस बेल्लै बच्चे थोह्ड़ी थोह्ड़ी चीजां दिक्खना शुरू करदे हत्थ बिच्च पैन पैंसल पगड़ना शुरू करदे दिवारें उप्पर ड्रांइगां करना शुरू करदे अस उस बेल्लै गै उंदे सामनै केईं ऐसियां चीजां जियां अज्जकल अस दिक्खने आं बच्चें दे हत्थे च फोन देउड़दे जियां बच्चे दुद्ध पिया दे ते ओह्दे सामनै फोन लाउड़ेआ ताइयें बच्चा जेह्ड़ा चुप्प होंदा इनें चीजें हटाइयै जिसलै बच्चे दिवार उप्पर पेंटिगां करा दे नी अगर उस बेल्लै उ'नें कलर पैंसल्स देचै उस बेल्लै अगर उ'नें कलर पैंसल दा डिफेरंस समझाचै एह् लाल रंग ऐ एह् नीला रंग ऐ एह् पीला रंग ऐ ते बच्चे बल्लै बल्लै ओह् चीज अडाप्ट करना शुरू करुड़दे उ'नें ओह् रंग समझना समझ जेह्ड़ा ना ओह् आना शुरू होई जंदे इस गल्ला मिकी लगदा कि बच्चें दी जेह्ड़ी स्हेई ऐज ऐ जिस बेल्लै अस उ'नें आर्टस च होऐ बचपन हा गै जिस बेल्लै अस उ'नें जू के जी एल के जी नर्सरी बिच्च पान्ने बट एह्दे कन्नै कन्नै बच्चें दा असें इंटरस्ट लेवल दिक्खना बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ कि केह्ड़ी साइड ओह् ज्यादा अपना इंटरस्ट दस्सा दे जां अगर कोई पेंटिंग करीड़दा ऐ अच्छी जां अगर कोई गाना जिसलै बच्चे निक्के निक्के म्यूजिक अच्छे तरीके ने सुना दे तां असें बच्चे दा इंटरस्ट इक बारी कैटाग्राइज करियै ओह्दा बाद च असें उ'नें बचपन हा गै जानि कि जू के जी एल के जी क्लास हा गै जेल्लै ओह् तिन्न चार साल दे होंदे असें उ'नें ओह् उस बेल्लै गै असें पढ़ाई हा इलावा करी कोकुलर एक्टिविटीज आर्ट बगैरा च पाना शुरू करी ओड़ना चाहिदा